हमारे गाँव में है पुस्तकालय वहाँ से हम भी जाते हैं बच्चा दूर दूर से आता है पढ़ता है और मैं भी समय देता हूँ थोड़ा बहुत जो भी समय मिला तो कुछ शाम के टाइम में घूमते टहलते जाते हूँ वहाँ भी किताब मिलता है बहुत सा वहीं पढ़ते लिखते हैं और बच्चों भी आते हैं बहुत दूर दूर से वहाँ पढ़ने लिखने के लिए पढ़ते हैं और वहाँ पुस्तक बहुत सा पुराने हैं नए हैं जो पढ़ते हैं पढ़ लिख करके वहाँ टाइम व्यतीत करते हैं हमको भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो जाकर के थोड़ा पढ़ लेते हैं आ नहीं टाइम मिला तो नहीं भी जाते हैं काहे कि मेरा दुकानदारी है इसी लेकर के वहाँ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं आ ये सब में होता ही रहता है और क्या बहुत अच्छा खासा है पुस्तकालय जोकि वहाँ जा करके बच्चा लोग पढ़ता है बहुत पुरानी किताब बहुत सा ग्रन्थ है जोकि वहाँ पढ़ते हैं पढ़ लिख करके अपना बच्चा फिर घर चले आते हैं अपना अपना रोजगार पाती में लग जाते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जोकि पढ़ के आते हैं तो घर में भी पढ़ाई करते हैं घर में पढ़ाई करके उसके बाद जो है आ करके कॉलेज जाते हैं हम भी जाते हैं तो अपना वहाँ पढ़ कर के उसके बाद आते हैं दुकान है उस पर दुकान चलाते हैं कभी समय मिला तो सवेरे चले जाते हैं नौ दस बजे कभी मिलता है तो पाँच बजे जाते हैं यही सब होते रहता है जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता है दिन भर खुला रहता है जैसे जिसका मन होता है वो वैसे जा करके वहाँ पढ़ता है काहे कि सरकारी वहाँ तो निःशुल्क है पैसा तो लगता ही नहीं है इस लेकर के वहाँ जो है अपना घर के अगल बगल गाँव का सभी बच्चे आते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं और हमको कहबे किये जोकि एक बार जोकि हम जाते हैं तो हमरा भी समय मिलता है तो जाते हैं नहीं मिलता है नहीं जाते हैं यही सब होता है और बेगूसराय में भी है पुस्तकालय यहाँ समय मिला तो बच्चा यहाँ पढ़ता है नहीं तो मार्केट जा कर के बेगूसराय में भी पढ़ लेता है जिसको जहाँ समय मिला वहीं पढ़ लेता है पुराने ग्रन्थ किताब कॉपी बहुत सारे चीज़ मिलते हैं वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ से पढ़ करके बहुत सा मेरे गाँव का विद्यार्थी नौकरी चाकरी में भी गया है बच्चों बहुत सा जाते आते रहते हैं